बायद' तारमाने जोंहाथ' दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि माने फैबाय थानाय ओइत मार्च फैगासिनो दङ इन्टारनेसनेल व'मेन्स डेखौ माने जोङो माबायदि खुंबा मोजां जागोन आरो बहा लानाय जागोन बबे टपिकखौ लानानै सावरायगोन जों बेखौ दायो माने जोङो रायज्लायनो नांगौ जादों बेनिखायनो आङो दिनैनि बे गेजेरजों माने नोंनाव आङो बेखिनिखौ सोंनो थाखाय आङो फन खालामनाय जादों

अ माने आं बेखौनो सोंनाय जादों

ओं गोजोन्थों देह धन्यबाद देह